جب سے میں نے گیمنگ شروع کی ہے تب سے گیمنگ انڈسٹری میں بہت تبدیلی آئی ہے پہلے صرف سنگل پلیئر گیمز ہوتے تھے آن لائن اور ملٹی پلیئر گیمز عام ہو گئے ہیں گرافکس اور آواز میں زبردست ترقی ہوئی ہے جو گیمز کو حقیقت سے قریب بناتی ہے موبائل گیمز نے گیمنگ کو سب کے لیے قابل رسائی بنا دیا ہے ای اسپورٹ ایک باقائی پیسہ بن گیا ہے گیمنگ اب صرف تفریح نہیں بلکہ ایک کیریئر کا جریعہ بھی ہے لائیو اسٹریمنگ اور یوٹیوب گیمنگ نے نیا موقع پیدا کیے ہیں اب گیمز کو پہچان اور آمدنی دونوں ملتی ہے گیمنگ کمیونٹیز نے دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑ دیا ہے